حکومت کی طرف سے جو سہولیت ملتی ہے چھوٹے کاروباروں کی جیسے ہینڈ لوم کا کام ہے جو گھر گھر میں ہے تو اس میں کیونکہ سوری ہینڈ لوم نہیں پاور لوم کا جو کام ہے اس میں ہر گھر میں تقریباً پاور لوم ہوتا ہے اور پاور لوم جو ہے وہ بجلی اس میں زیادہ کھپتی ہے تو سرکار جو ہے بجلی کی جو بل آتی ہے وہ بنکروں کے لیے کافی کم آتی ہے اس کے لیے ایک پاس بک بنا ہوا ہے تو اس طرح سے سرکار اس کام کو مینیج کرتی ہے تو اس سے بنکر کو بڑی راحت ہوتی ہے کہ ایک بڑی رقم جو ہے جمع نہیں کرنی ہوتی ہے بجلی کی بل جمع نہیں کرنی ہوتی ہے اور انویسمنٹ یعنی وہ جو مشین لگاتے ہیں اس میں انویسمنٹ انویسمنٹ ہے اور پھر اسی پہ ساڑی کی بنائی سے کام کرتے ہیں اور یہ ایک سیلف ایمپلائمنٹ بھی ہے اترپردیش میں مئو میں ہمارے یہاں تو یہی ہے اور دیگر اگر کوئی اس طرح کے پروگرامس ہیں تو وہ مجھے معلوم نہیں ہیں اور سیلف ایمپلائمنٹ کا تو یہی ہے کہ گھر گھر میں یہ پایا جاتا ہے